میرا نام جو ہے وہ اکبر ہے میں دہلی میں رہتا ہوں میری عمر اٹھائیس سال ہے اور جو ہے میں نے ایم ایس وہ کیا کہتے ہیں ایم ایس اسکول جو ہے وہ اپنی ٹویلتھ کی ہے اس کے بعد ایم ایس اسکول سے میں اینگلو عربک میں گیا وہاں سے میں نے ٹویلتھ کی سائنس سے اس کے بعد میں جاب کرتا ہوں اور عام زندگی گزارتا ہوں